जि'यां पुछेआ कि बच्चे स्कूल कि'यां जंदे जंदे गड्डियें च गै जंदे लक्की दियां स्कूल बस्सां आई जंदियां लैने टाईम टू टाईम सवेरें अट्ठ बजे सत्त बज़ साह्ड्डे सत्त बजे इत्थै टैम होंदा ओह्दे बाद की अद्धे लोकें अपनियां बैन्नां बी लाई दियां जिं'दे स्कूल दिक्खो हां गल्ल केह् के हर जगह् कमाई दा जमान्ना चलै दा जेह्ड़े स्कूल बस्सा आह्ले न ओह् मंगदे इ'यां ज्हार ज्हार रपेआ कराया ते जि'नें अपनियां गड्डियां कीती दियां होंदियां उं'दा चार सौ पंज सौ नै कम्म मुक्की जंदा ते पंज सौ दा बचाई लैंदे नी लोक अपना ते ओह् केह् करदे अपना किट्ठा करी लैंदे पर इ'यां दिक्खेआ जाए ते गड्डियां पुज्जी जंदियां न साढ़े लाह्के धोड़ी ते बच्चे उं'दे च गै जंदे हां भाई रैगुलर औंदियां रोज दियां गड्डियां औंदियां साढ़े इत्थै सवेरै पुज्जी जंदियां साह्ड्डे सत्त बजे लेई जंदियां बच्चें ध्यान नाल जंदियां ध्यान नाल औंदियां मुश्कल ते है नी ऐ इत्थै प्राइमरी ऐजुकेशन ताईं मतलब पंजमीं धोड़ी केह् अजकल केह् पढ़ाई रेह्दी अजकल ते इन्ना इन्ना कंपिटिशन ऐ पंजमीं धोड़ी पढ़िया थोह्ड़ी न बारां खंदा अज दे जमाने च तेइयां फ्ही मां प्यो बी सोचदे कि आपूं बी ध्याह्ड़ियां लाई लैंदे की बच्चा शैल पढ़ना चाहिदा साढ़ा मा प्यो करदे न अपने बच्चें ताई बिपता हून पंजमीं धोड़ी इत्थै पढ़ाई लैंदे फ्ही बड्डे स्कूल पाई ओड़दे न थोह्ड़ा जेल्लै बाह्र होंदा ते बाह्र जाने बंदा इ'यां थोह्ड़ी खज्जली होंदी ऐ अद्धा पौना घैंटा लग्गी जंदा पुजदे पुजदे ते अद्धा पौना घैंटा बापस औंदे लाई लैओ त्रै घैंटे बच्चा इ'यां पागल होई जंदा गड्डी च बैठे दा ते स्कूल मोएं पढ़ना होंदे इं'दे कोला तां गै मा प्यो तड़फदे न अपने बच्चें ताईं जंदे भेजदे ओह् बच्चें ई स्कूल बाह्र हून बड्डे स्कूलें बड्डी चीजां होंदियां गै न चैलेंजिज हून इ'यै न बच्चें गी जि'यां बच्चे सवेरै उट्ठियै हून जि'यां कोल होए ते बंदा अद्धा घैंटा पौना घैंटा पैह्लें उठदा लेकिन दूर जाना होए ते इक डेढ़ घैंटै पैह्लें उट्ठना पौंदा मा प्यो ई उं'दे कोला पैह्लें उट्ठना पौंदा इक नै प्यार करना दूए ने छड्डन जाना गड्डी धोड़ी बी त् इ'यै मुश्कलां औंदियां कन्नै बिच अजकल पता थुहान्नूं सड़कें दे कम्म हर जगह् लग्गे दे कुतै बंदा केह् पता होंदे मा प्यो बी ध्रुक ध्रुक रौंह्दा कि हून पुज्जे न बच्चे इ'यां टैंशन गै रौंह्दी हून समझी लैओ जंदे जंदे कुतै बमार होई जा घर कि'यां लेआना दूर जाने दा इ'यै मुश्कल होंदी हून बिच बमार होई जा बच्चा ते फिर पैह्लें घर कि'यां पजाना हून इक्को स्कूल बस आह्ले थोड़े ना पजांदे न बाकी पढ़ाइयां ते सब जगह् इक्को जेहियां होई गेदियां न बच्चा बच्चा पढ़ने आह्ला होना चाहिदा मेन गल्ल ऐ माराज कुतै बी पढ़ी औंदा गौरमैंट स्कूल होए प्राईवेट स्कूल होए पढ़ने आह्ला होना चाहिदा पर हून दिक्खेआ जाए ते गौरमैंट स्कूल बी इ'यां घट्ट बद्ध गै रेह्दे क्योंकि बच्चे उत्थै मा प्यो अपने बच्चे पांदे निं इ'यां जि'यां आखदे निं कि सटैंडर्ड थोह्ड़ा घट्ट होई जंदा थोह्ड़ा उं'आ अपनै बड्डे बड्डे गै तुप्पदे फ्ही बड्डे पाचै शैल पाचै इ'यां मा प्यो आखदे बच्चे कुतै शैल पढ़ी जान कमांदे उं'दे ताईं ते फिर केह् पिच्छे रौह्ना ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़े गौरमैंट स्कूल न इत्थै ते फिर उत्थै इ'नें मैड़मां सर लग्गे दे होंदे ओह् बी थोह्ड़े कन्न किश मारी ओड़दे पढ़ाने औंदे नेईं औंदे अपने टाईम दे कोई दस टैम होए कोई ञारां पुज्जै दा कोई बारां पुज्जै दा औंदे ते बस धुप्पा बैठी रौंह्दे गल्लां बात्तां करदे क्योंकि उ'नें पुच्छने आह्ला निं कोई हून जेह्ड़े बच्चे जेह्ड़े मा प्यो अपने बच्चें ई गौरमैंट स्कूल पा दे ते ओह् मोए पुच्छन जा दे उ'नें कि तुस केह् पढ़ै ने ते केह् नेईं पढ़ै ने ते फ्ही बच्चा बी इ'यो नेहा गिज्झी जंदा ओह् ना उत्थै पढ़दा ते ना घर आइयै ते फिर दूएं स्कूलें एह् ते होंदा थोह्ड़ा कि इ'यां गल्ल बात होंदी मां प्योई पुछदे भाई की निं पढ़ै दा बच्चा थुआड़ा की निं पढ़ा कि पढ़ै दा शैल नंबर लै दा नेईं लै दा एह् थोह्ड़ी चीजां होई जंदियां तरीके दियां पर गल्ल फिर पैसे पर आइयै रुकी जंदी उत्थै पैसा घट्ट ऐ ते उत्थै पैसा मता एह् ऐ हून बाकी अजकल सबकिश ठीक गै चलै दा हून गड्डियां जियां सवेरे लैने ई औंदियां दपैह्री टाईम पर छड्डी जंदियां पर गड्डी आह्लें दी ड्यूटी होई होई कन्नै मा प्यो दी बी लग्गी जंदी हून जि'यां बच्चे दूर हून गड्डी केह्ड़ी घर दे बाह्र तुआरदी ऐ ओह् बी थोह्ड़ी दूर जंदी तुआरन ते उत्थै धोड़ी बच्चें पुज्जना पैह्लें मा प्यो उत्थै पुज्जना फ्ही उत्थुआं उ'नें ई चुक्कना फ्ही घर लेआना बाकी दूए जगह् पर जाइयै पढ़ाना होए ते थोह्ड़ी बादरेशन ते होई गै जंदी ऐ पढ़ाइयां शैल न अजकल ते इन्ना मा प्यो गी निं औंदा होना जिन्ना ञ्याणें इ'यां चलदे फिरदे सनाई ओड़दे फोन चलाना सखाना अजकल टैकनालजी दा जमाना आई गेदा हून बड्डे बड्डे च उ'नें ई प्रोजैकटरें च पढ़ांदे भाई कुत्थै पढ़ांदे कि'यां करदे कि'यां लखांदे पढ़ांदे ते ओह् उत्थुआं सिक्खियै फिर घर सखांदे लैपटॉप अजकल कंप्यूटर पर भाई पढ़ाइयां होई गेदियां स्कूला अजकल केह्ड़ियां कापिएं पैंसलें कन्नै करांदे न पैह्लें एह् होंदे हा कि स्कूल कापिएं पर कम्म तोआरदे हे अजकल ते ऐसा रूल निकली गेदा कि घर ञ्याणे कम्म गै निं करदे छड़ा उत्थुआं पढ़ियै औंदे ते घर आइयै छड़ा लर्न करना होए ओह् बी इ'यां ओपरा ओपरा अजकल स्कूल गै पढ़ाई ओड़दे सारा किश माराज मा प्यो दियां टैंशनां गै मुक्की गेदियां ते एह् गल्ल ई